हैलो हां कौन हां जी नमस्ते होर सनाओ केह् हाल थोहाडा अच्छा अच्छा इत्थे ते बड़ी जगह् तुस मानसर जाओ बाह्वे जाओ पत्नीटाप जाओ बाग ए बहु जाओ माता वैश्णो जाओ गड्डी बी करी देगे थोआनू इत्थे बड़ियां ऐं तुस पुज्जगे ते थोआनू रेलवे स्टेशन दे अच्छा तुस पुज्जी गेदे तां दिक्खो रेलवे स्टेशन दे बाह्र ही लग्गी दियां होनियां गड्डियां करी देगे थोआनू गड्डी बी अच्छा अच्छा कुत्थे जाना तुसें घूमन अच्छा वैश्णो माता जाओ माता रानी दे दरवार बड़ा मजा आएगा उद्धर बस ठीक हां पत्नीटाप गी पत्नीटाप कोलू कोला कोल पौना थोआनू इक लब्भी जाह्ग थोआनू दो त्रै ज्हार रपेऽ कन्नै तुस घूमी आएओ सारी जगह् हां आन जान बी होई जाह्ग अज्ज ही करी देगे तुस पुज्जो बस पुज्जी गे ते ते तुस करी दिन्ने थोआनू फिर अच्छा हां ठीक ऐ ठीक ऐ